جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ کیا میں نے پی ٹی اوشا کے بارے میں سنا ہے یا مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ ہے تو میں بتانا چاہوں گی کہ پی ٹی اوشا کے بارے میں نے بچپن سے ہی بہت سنا ہے اور پی ٹی اوشا جو ہیں ایک ریٹائر انڈین ڈرائگ فیلڈ کی ایتھلیٹ ہیں بھارت کی یعنی کہ ہمارے ہندوستان کی ہی وہ ایک ایتھلیٹ ہیں ان کا فیمس جو نیم ہے جوکہ نام سے انہیں جانا جاتا ہے تمغہ انہیں دیا گیا ہے وہ بھارتیہ ٹریکر فیلڈ کی رانی کے نام سے بھی دیا گیا ہے ان کو دنیا میں اور اندرون ملک لوگ بہت جانتے ہیں اور ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی مجھے موٹیویٹ کیا ہے وہ ہمیشہ ہی سے مجھے انہوں نے آگے بڑھنے کی توفیق دی ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں عورتیں بھی کچھ کر سکتی ہیں اور صرف گھر میں ہی نہیں یا صرف ورک فیلڈ میں ہی نہیں تعلیمی اداروں میں ہی نہیں بلکہ کھیل کود تیراکی میں اور الگ چیزوں میں بھی وہ آگے بڑھ سکتی ہیں انہوں نے ان کا نام سے روشن ہوئی ہندوستان کی اور بھی عورتیں شامل ہیں جیسے کہ ثانیہ مرزا سائنا نہوال وغیرہ بھی ایسے ہی ایتھلیٹس ہیں جوکہ بہت مشہور ہیں دنیا بھر میں